हय हांवेन आयकलां स्वच्छ भारत अभियान हाचे बद्दल आनी हांवेन जेन्ना आयकलेलें तेन्ना म्हाका अशें दिसलेलें की गोवमेंटान किदें बरें काम केलें हो प्रोग्राम हाडलो स्वच्छ भारत अभियान म्हणून आनी हे आमी नारा नारा मारतालीं स्वच्छ भारत अभियान की निवळ दवरात प्लास्टीक वापरनाकात अशे तरेन खूब आमी क्लेनलीनस ड्रायव्ह बी केल्ली आसा निवळसाणेचो निवळसाणेक आमी प्रायोरिटी दिल्ली आसा जशें आमी स्कुलांनी शाळेंत वा कॉलेजींत अशे महाविद्यालयान बी अशे करतात निवळसाण दवरतात पूण चडान चड आतांचे लोक प्लास्टीकचे बॉटली वापरपाक लागल्यात आनी ते खातीर ते खातीर आमकां चड ते खातीर आमकां चड अशे प्रोब्लम्स जाता की आतां ते जे आमी स्टीलची बॉटली आसा ती आमी मोडून मोडून तरी कितें करपाक शकता दुसरी आयदनां वा कितें करपाक शकता पूण प्लास्टीकची बाटली आसा तेचें कितें प्लास्टीकच्यो बाटल्यो आमकां ती आतां एक फावटी तयार केलें जाल्यार तेका परत डिस्ट्रॉय करपाक मेळना न्हू ताका मोडपाक घडोवपाक मेळना परत प्लास्टीक तें आमच्या पा पर्यावरणाक खूब खूब त्रास करपाचें आसा त्या खातीर आमी प्लास्टीकचे बॉटल्स उदक प्लास्टीकच्यो बाटल्यो वापर वापर नासतना स्टील्यो बाटल्यो वापरप हेंच आमचे खातीर बरें आसतलें देव बरें करूं